आमच्या बार्देजांत गाडयो चलोवपाक वेरी डिफिकल्टी आहा आनी रस्ते खणल्यात सगळे रस्त्याक सारके होंडके पडल्यात त्या खातीर गाडयो ब्लॉक जातात आनी सारकी चलोवंक मेळना गाडी आनी सारकी हें जाल्या सारकी वाट लागल्या सगळ्यांची आनी होंडके व्हडले व्हडले पडल्यात सामके आतां पावस येवपाचो जालो पावसांत ते होंडके अशें जाल्लें आहा आनी दुसरी गजाल आमच्या दर्यांत दर्यांत कितें आहा हें नुस्तें खावपी आहा तें सारकें कशें जालां नुस्त्या वायट जालां आनी दर्यांत सगळें नुस्तें पिड्ड्यार जालां आनी कितें खातात नुस्तें आमी तें नुस्तें व्हरून खातात जिवाक बरें न्हू तें एक्च्यूली आनी तें म्हटल्यार आमी हाडटा नुस्तें आनी खाता आतां कॅमिकल्स मारून नुस्तें दवरतात तें खाता आमी आनी सगळी म्हापश्यांत सगळी वाटूच लागल्या आनी म्हापश्यांचो बाजार म्हणटात तो सगळें हें लावन दवरतात नुस्तेकार वखद लावन दवरतात आनी हे वर्साचें फुडले वर्सा विकतात आनी चल्लां हें